जय झूलेलाल मूंखे कुल्फ़ी खपे पिस्ता वाली पिस्ता वाली कुल्फ़ी खपे और ॿ चॉकलेट आइसक्रीम खपनि ठीकु आहे और ॿी कहिड़ी कहिड़ी आहे हिकु पिस्ते वाली हिकु रबड़ी वाली और मूंखे डब्बे वाली बि खपे चॉकलेट आइसक्रीम ॿिनि जो रेट घणे आहे ॿिन्ही जो रेट घणे आहे तो मूंखे ढाई सौ वाली ॾेई छॾिजो और ऑरेंज वाली खपे हिकु हा ॾंडी वाली ठीकु आहे घणे आहे वो घणे आहे वो ॿ खपे मूंखे न न मूंखे ॿ ई खपे हा हा हिकु अंब वाली अंब वाली न न ॾंडी वारी

मां तव्हांखे एड्रेस थी मोकिलियांव त मूंखे व्हाटसप ते तव्हां मूंखे ॿुधाइ छॾिजो शाम जो

न न न न हा ठीकु ठीकु जय झूलेलाल